मध्य प्रदेश के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत का जश्न बड़े धूमधाम से मनाते हैं जैसे कि दीपावली आने पर वह कई प्रकार की रंगोलियाँ मनाते हैं घर को सजाते हैं घर की साफ सफाई करते हैं कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा होने के बाद कई प्रकार पटाखे फोड़ते हैं और होली पर मध्य प्रदेश के लोग रंगों से खेलते हैं एक दूसरे को गुलाल देते हैं घरों में पकवान बनते हैं जैसे कि गुझिया पापड़ी नमकीन वगैरह मिठाई अभी नवरात्रि आने पर नौ दिन नौ देवियों दुर्गा जी की पूजा होती है उसमें जवारे रखाए जाते हैं उसमें भी इन्सान बड़े धूमधाम से उस त्यौहार को मनाते हैं सांस्कृतिक विरासत में शामिल है जैसे कि संस्कृतियाँ रीति रिवाज विश्वास संस्कार रीति रिवाज समारोह स्वदेशी ज्ञान सामाजिक रीति रिवाज और परम्पराएँ कला शिल्प संगीत राजनीतिक और वैचारिक मान्यताएँ जो संस्कृति और व्यवहार को प्रभावित करती हैं इतिहास प्रकृतिक पर्यावरण से संबंधित प्रथाएँ धार्मिक और वैज्ञानिक परम्पराएँ हमें हमारे सांस्कृतिक त्यौहारों को बड़ी धूमधाम से हमेशा ही मनाना चाहिए जैसा कि हमारे यहाँ के लोग हर बार मनाते भी हैं